جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں یہ ایک ایسی مالیاتی نظام ہیں جہاں کمپنیاں اپنے شیئرس عوام کو فروخت کراتی ہیں تاکہ سرمایہ حاصل کیا جا سکے اور عوام ان شیئرس کو خرید کر کمپنی میں شریک ہو جاتی ہے شیئر مارکیٹ میں قیمتی قیمتیں روز بروز یا بعض اوقات لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہتی ہیں یہ تبدیلیاں کئی عوامی کی بنیاد پر ہوتی ہیں عالمی یا ملکی معاشیت کی حالت کس کمپنی کی کاری گری سیاسی حالات قدرتی آفات یہ سب چیزیں مارکیٹ میں غیر یقینی پیدا کراتی ہیں جس سے سرمایہ کاروں کو منافع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ڈیجیٹل ایپس کے کردار آج کل ہندوستان اور دنیا بھر میں ڈیجیٹل ایپس جیسے اپ اسٹاک وغیرہ کے ذریائع عام لوگ آسانی سے سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان ایپس نے سرمایہ کاروں کو آسان فوری اور کم لاگت والا بنا دیا ہے تجارت میں تبدیلی ڈیجیٹل ایپس نے روایتی سرمایہ کاروں کو بدل کر ایسے اسے موبائل فون پر منتقل کر دیا ہے پہلے بروکر کے ذریعے سرمایہ کاری کی جاتی تھی اب خود موبائل ایپ سے ہی شیئر خرید اور بیچے جا سکتے ہیں کیا یہ خطرناک ہو سکتا ہے جی ہاں اگر کوئی بغیر سیکھ سیکھے یا تحقیق کیے سرمایہ کاری کرے تو مالی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے نوجوان جذباتی ہو کر سارا پیسہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر صحیح علم مشورہ اور سمجھداری سے کام لیا جائے تو یہ ایک بہت اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے